साढ़े डोगरें च बजन बड़ाने आस्तै दुद्ध पिओ देहीं खाओ आखदे ते घ्यो खाओ बाटी भरी भरियै बिच्च मक्खन पाओ टोडुए उप्पर ओह् खाओ घरै दी चीजां खाओ केले खाओ दं'ऊ उप्परा पिओ दुद्ध कन्नै रुट्टी कन्नै खाओ कोल्ली भरियै घ्यो मक्खन मलाई घरै दी मलाई खाओ ते ओह्दे कन्नै बजन बधदा कन्नै छोहारे खाओ दुद्धै च पाइयै ते सुंड खाओ सुंड देसी साढ़े डोगरे सुंड बनदी सुंड खाओ बिच्च ड्राई फ्रूट पाइयै शैल घ्यो पाना सुंड च फ्ही ओह् दुद्धै च पाइयै खानी ओह्दे कन्नै बी बजन बधदा ते होर बी इ'यै सारी चीजां खांओ खाओ ते